हमरा ससुरालमे घटना तऽ बहुत भेल यऽ पर हम की बताएब ससुरालोमे बहुत दिक्कतसँ रहलहुँ हैं हम कहुना कहुनाकऽ रहै छी जिन्दगी तऽ बिताए रहल छी भगवानेके भरोस हम चलि रहल छी बचल मायकेमे मायके कनिटा सहारा यऽ तैयो मायके से कते सहारा आखिर किछो छै तऽ ससुरालके ने सहारा रहना चाही मेन छै ससुरालमे सास छै ससुर छै सास नही यऽ हमरा ससुर यऽ भैसुर सब यऽ गोतनी सब यऽ ई सब ओते हमर मान आदर नहि करै छथिन आब हम दिलके पुरा बात हम की बताबी हम कहुनाकऽ जिन्दगी बिता रहल छी कहुनाकऽ रहै छी एकटा बच्चा यऽ बस ओ बच्चाके हम देखकऽ रहै छी आओर हसबैण्ड जे यऽ हस्बेंडों हमर ठीकठाक यऽ मतलब ओते केयर नहि करैया तइयो मतलब ठीक ठाक करैया केयर जेकि हुनकै बदौलत हम अभी तक छी पर लागै नहि यऽ जे हमरा कतहु तऽ कतेक दिन तक रहब की करब नहि करब ताहि दुआरे हमरा तऽ बहुत तकलीफ होइया बहुत ही दुःख यऽ जे आब हम की बताबी साल भरिके की आब तऽ पुरा इधर बता दै छी जहिआसँ हमर शादी भेल यऽ तहिआसँ तहिआसँ हम बहुत दुःख झेललहुँ हैं एतबे टा उमरमे हम बहुत दुःख झेल लेलहुँ आब आगाँ की होयत ओ तऽ भगवाने मालीक छथिन भगवाने जानथिन जे कहाँ की हेतै हमर जिन्दगी आब हम की कहियै ई छै जे कि हमरा सुख नहि भेटल किछोके मायकेमे तऽ मिलल पर मायकेयोमे ओते नहि मिलल सुख ससुरालके तऽ कोनो बाते नहि छै ससुरालोमे ओहन सुख नहि मिलल जेहन सुख मिलना चाही ताहि दुआरे जे होइ देखै छी आगाँ जिन्दगी जेना गुजरै जेना बितै जिन्दगी